हाँ मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है मैं अधिकतर भगवान से जुड़े हुए गाने सुनना पसंद करती हूँ और कभी कभी मैं जो शायरीयाँ होती हैं उन्हें भी सुनती हूँ लेकिन ज़्यादातर मेरा रुझान जो है संगीत की ओर भगवानों के गाने सुनने जैसे साईंनाथ के भोलेनाथ के मेरे इष्टदेव भी है इसलिए मैं इनके ज़्यादा गाने सुनती हूँ और मेरा पसंदीदा गायक है हंसराज रघुवंशी हंसराज रघुवंशी द्वारा भगवान भोलेनाथ के बहुत से गाने गाएं हैं डमरू वाले उनका मेरे लिए फेमस एक गाना है हमारा स्थानीय संगीत तो जो है वो बैगा जाति का है जो गोंड लोग कर्मा नृत्य करते हैं उस पर वो जो बैगा जाति के लोग अपनी भाषा में गाना गाते हैं वो हमारे यहाँ का एक बहुत ही अच्छा संगीत है और इसके अलावा हमारे यहाँ जो पारंपरिक है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सबसे पहले लोक गीत गाया जाता है लोक गीत जैसे मतलब खुद से बनाए हुए होते हैं खुद का म्यूजिक खुद का संगीत होता है उसमें और प्रकृति से जुड़े हुए गाने भी हम पर बहुत लोगों द्वारा गाए जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ का मुख्य संगीत जो है वो गोंडी भाषा में है गोंडी नृत्य का